ہیلو سونی ٹریولس اچھا میری ذرا اوناش جی سے بات کروائیے نا پلیز ہیں کیا وہ آفس میں اچھا ہاں پلیز میں ہولڈ کرتی ہوں ذرا دے دیجیے انہیں فون نہیں نہیں میں ان سے کیوں کہ میں میں نے پوری بوکنگ ان سے کی تھی ان کو میری پوری کیس ہسٹری معلوم ہے میں اکثر ہی ان سے گاڑیاں بک کراتی رہتی ہوں ہاں ہاں ہاں پلیز ٹرانسفر کریں ہاں ٹھیک ہے اوکے ہیلو ہاں ہاں مسٹر اوناش ہاں جی جی آپ کو یاد ہے میں نے میں ہاں ہاں ہاں ہاں میں اوکے نہیں میں نہیں نہیں میں وہ نہیں بول رہی ہوں ہاں میں انصاری بول رہی ہوں میں نے پرسوں کے دن گاڑی بک کرائی تھی نہ ایئرپورٹ جانے کے لیے ہاں ہاں ہاں اوکے ہاں اس نے مجھے آج فائنلی ایئرپورٹ پر ڈروپ کر دیا بھائی کیا گاڑی بھیجی تھی آپ نے اس سے تو بہتر ہوتا کہ آپ بیل گاڑی بھیج دیتے میں بٹھا دیتے مجھے تین جگہ تو وہ پنچر ہوگئی ارے یہ کوئی طریقہ ہے اس گاڑی کی سیٹ کے کورز اتنے پھٹے ہوئے گاڑی کی حالت اتنی خستہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنا بیگ نکالوں اور پیدل ہی چل پڑوں چلتے چلتے تو پہنچ ہی جاؤں گی اس گاڑی سے تو پہنچنے سے رہی میں بس میری میری فلائٹ بالکل مس ہوتے ہوتے بچی ہے ہوں نہیں میں ابھی ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر آپ کو فون کر رہی ہوں اچھا تو اس سے پہلے تو آپ نے کبھی اتنی بری سروس ںہیں دیا اوناش جی آپ نے پہلے چیک بھی کیا تھا اس ڈرائیور سے کہ وہ کون سی گاڑی لے کر جا رہا ہے اور میں نے آپ کو ایک آپ نے جو اماؤنٹ بولا اس میں سے ایک روپیہ نہ ڈسکاؤنٹ کی بات کی ہم نے اور نہ ہی میں نے آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگا اور نہ کلو میٹر کے اوپر بھی میں نے یا پیٹرول کے یا پھر کسی چیز کے اوپر بارگین نہیں کیا اس لیے کہ اس سے پہلے کہ مجھے ہمیشہ ٹائم پر سروس ملی اور بہت اچھی سروس ملی لیکن اس بار تو خدا کی پناہ کیا آپ کی گاڑی تھی ایسا اچھا ہوں ہوں لیکن ارے آپ کو چیک تو کرنا چاہیے تھا نہ بھائی آپ کنڈیشن نہیں چیک کریں گے کیا بس کسی ڈائیور کو کونٹریکٹ دے کے اور بھیج دیں گے اچھا تو آپ میں بھلے آپ مجھے وی آئی پی نہ کنسیڈر کریں تو ایک نارمل انسان کو کیا ٹھیک ٹھاک کی گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیا آپ یہ حق بھی ضبط کر لیں گے کیا اچھا ہاں بالکل میں میں بالکل بےشرمی کے ساتھ وہ ڈسکاؤنٹ لے لوں گی اب ہاں ریفنڈ لے لوں گی میں کیوں کہ بالکل بھی آپ کے نہ نہ ڈرائیور سلیقے کا وہ پھر بھی بے چارہ ڈرائیور تو پورا ٹائم تین جگہ تو گاڑی پنکچر ہوگئی وہ بےچارہ اسی میں پریشان رہا اور اتنے تین ٹایرس کون اسپیر لے کے جاتے وہ چوتھا بھی چوتھا بھی مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایک بار اور چوتھا ٹایر بھی پنکچر ہو جائے گا اور چوتھا بھی ہم لوگ ریپلیس کریں گے تین سو کلو میٹر میں مطلب ہر سو کلو میٹر پے تو آپ کی گاڑی پنکچر ہوگئی حد ہی ہوتی ہے چیزوں کی ہاں ہاں آپ نہیں نہیں نہیں نہیں آپ بات کیجیے اپنے باس سے اور بالکل مجھے ریفنڈ واپس کیجیے ہاں ہاں بالکل شکریہ نہیں نہیں بالکل نہیں آپ اگلی بار تو میں آپ سے بالکل بھی نہیں لینا پسند کروں گی سروسز جی بہت شکریہ جو آپ نے دی وہ اس نے میرا اتنا دل خوش کر دیا کہ بس اب آپ سکھی رہیں الگ اور ہم سکھی رہتے ہیں الگ جی جی شکریہ ہوں ہوں اوکے بائے